अंजी सर साढ़ा ठीक ऐ तुस सनाओ आं ऐ नेईं शैल समान रेट केह् दस्सना आं पंजाहं रपे म्हाराज असें बी उऐ लानी होंदी साढ़ा किराया पानी लाइयै असेंगी बी बिच्चा त्रै चार रपे बचदे न ते असेंगी केह्ड़ा दस्स रपे गै बचने इद्धरा किराया बी बिच्चा लग्गी जाना किराया जेह्ड़ा साढ़ा जाने दा बी किराया लग्गना थोह्ड़ी घट्ट निं होई सकदी असेंगी बी दौं त्रै गै बचा दे न